اردو زبان پڑھنے میں ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے اردو زبان سیکھنے اور سکھانے میں بھی دلچسپ بڑھتا ہے اردو بولنے میں سبھی انسان کو اچھا لگتا ہے آغاز آغاز جیسے اردو ورڈ یہ سننے اور بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے اردو پہلے کے زمانے میں سبھی انسان بولتے تھے اردو کی پہلی پہلے بہت زیادہ پرچلت تھی آج بھی ہے اردو سبھی انسان یوز کرتے ہیں اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو بنا اردو کا آدمی ہندی بول نہیں سکتا ہے اردو ہندی میں بھی اردو زبان یوز ہوتا ہے اردو زبان بہت اچھی ہے جیسے آغا حسر تشریف لائیے انجام یہ سب اردو زبان جو ہے بہت اچھا لگتا ہے پڑھنے میں اور سننے میں بھی اردو زبان ہم لوگ کو پڑھنا چاہیے اور اردو زبان سیکھنا بھی چاہیے اردو ہمارے زبان کو بولنے اور تلفظ کو صحیح کرتا ہے جیسے جیسے دلچسپ آغاز انجام یہ سب اردو ورڈ بولنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اردو جیسے ہمارے لیے بہت اہم ہے اردو ورڈ سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں اور دوسرے کو سکھانا بھی چاہیے اردو بچے کو بھی تعلیم حاصل کرانا چاہیے اردو سبھی انسان کو سیکھنا چاہیے اردو ہم لوگ کے لیے بہت صحیح ہے اردو ہم لوگ ہر بات میں یوز کرتے ہیں آئیے اور تشریف لائیے یہ ہے اردو ورڈ بولنے اور سننے میں بھی اچھا لگتا ہے اردو ہم لوگ کو بولنا چاہیے اردو سے بولنے سے ہم لوگ زبان اور تلفظ صحیح ہوتا ہے اردو ہر ایک زبان اور تلفظ کو صحیح کرتا ہے تلفظ صحیح ہونے سے اور ٹھیک لگتا ہے سننے میں جیسے اردو کی ہر ایک چیز جیسے پرانی نظم اور جتنے بھی کہانی اردو میں ہیں سب سننے میں اور پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اردو بہت ہی دلچسپ چیز ہے اور سبجیکٹ بھی ہے اردو ہم کو پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور اردو سے بہت زیادہ کچھ سیکھتے ہیں اردو یہ ہی ایک ایسی زبان ہے جو ورڈ اور جملہ اور الفاظ کو درست کرتا ہے اردو ہی صحیح زبان ہم کو پڑھنے میں اچھا لگتا ہے اردو سبھی انسان کو سیکھنا چاہیے جیسے کوئی بھی اردو ورڈ رہتا ہے اس کو پڑھنے میں اور بولنے میں اور جیسے مناسخ حز مقامات مقدس سب اردو ورڈ بولنے میں صحیح لگتا ہے اردو اردو اور مولانا ابو الکلام آزاد اردو ہی ایک ایسی ورڈ ہے جو سبھی انسان پڑھتے ہیں سبھی انسان بولتے ہندو ہو یا مسلم سب اردو کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو پتا نہیں چلتا ہم اردو بول رہے ہیں اردو کے بنا کوئی بھاشا نہیں بنتا